कहू हाल चाल अहाँ अपन ठीके हइ हमरो कहू ने कि कइसन अहाँ कपड़ा सी देली हँ बहुते टाइट होइत हवे नहि नापी तऽ हमर ठीके हवे अहाँ हँ बहुते अहाँ टाइटो सी देले छी आओर कपड़ोमे लम्बाइमे सबमे छोट हइ नहि ठीक हवे पता नहि कइसे अब बढ़ियाँ बनत कि नहि बनत बनेबो करम तऽ कपड़ा तनिको ठीक नहि हवे अहाँ सीले छी बहुत बेकार करि देली कपड़ा हमर बहुत बढ़िआँ कपड़ा रहलै हँ अच्छा ठीक हइ तब भेजै छी ने आब अहीँ ने समझबै कपड़ा अब बनाबै छिए कि खराबे हौले ई कपड़ा बनतै कि नहि बनतै बहुत बढ़िआँ हमर महगा कपड़ा रहलै रहै अहाँ केना सी देली हम बेकारे अहाँलग कपड़ा सिएलै भेजली अरे भेजम तऽ बनतै तब ने बनतै कि नहि बनतै ई बहुत खराब हुँ हँ तऽ हम भेजै छी हँ अच्छा तऽ हम भेजै छी तऽ एकरा मेहनते होइ तऽ कि होतै अहाँ बना दिअन्ह बढ़िआँसँ खोलिकऽ कपड़ा कपड़ा बड़ा महगा हइ बड़ा सौखसँ हम कपड़ा खरीदले रहलिए सिएलै देले रहली अहाँके लेकिन हमर कपड़ा तऽ खराब हो गेले अहाँ मेहनत कइके तनिके बना देबै